वैसे तो अगर देखा जाए तो शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल या गरीबी या महिला सशक्तिकरण सभी जो मुद्दे है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परंतु अगर हम बात करें तो जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा जो महत्ता है वो स्वास्थ्य को दी गई है स्वास्थ्य में अगर हम जैसे बात करें तो यहाँ पर जैसे साल में जो मिशन इंद्रधनुष होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो किया जाता है मिशन इंद्रधनुष उसमें जो बच्चे होतें हैं जिनके बच्चों को जो स्वास्थ्य का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पे हर साल मिशन इंद्रधनुष होता है और वहाँ बच्चों के जो टीकाकरण होते है वो जो है जाँचे जाते है देखे जाते है की बच्चों ने पूरा उनके उम्र के हिसाब से टीका लगाया है या नहीं लगाया अगर किसी जगह या किसी कहीं पर एरिया में अगर कोई बच्चा तीन से तीन से ज़्यादा बच्चे अगर छूटे हुए मिल जाते है तो वहाँ पर फिर से टीकाकरण का कैम्प लगाया जाता है उन बच्चों को टीका लगाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वास्थ्य को जो देखभाल है स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है सामाजिक कल्याण के लिए और कहीं न कहीं जैसे सरकारी अस्पताल या छोटी डिस्पेन्सरी छोटे छोटे अस्पताल खोले गए हैं तो बहुत सी कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके कैम्प या मिशन इंद्रधनुष या पोलियो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है